हमर जानवरके गायके साथ बहुत बढ़िआँ सम्बन्ध छै ओकरा देखभाल हमही करै छियै जहाँ तक खान पान बगैरह जे जहाँ छै अपनेसँ करै छियै हाँ अपनो गायके नाम सोना रखलौ छियै सोना आओर प्यारसँ बहुत किछु कहै जाइ छियै सोना ओ ओ सोना बगैरह कुछ भी देखभाल बहुत बढ़िआँसँ करै छियै जाहिसँ अपना परिवारके तरह समझै छियै खानपान सभ अपनेसँ दै छियै हमे नहि रहै छियै तऽ दुहैल नहि दै छै उहाँ रहलाक बाद देहपर हाथ फेरना सहलाना सहलाबै छियै बहुत बढ़िआँसँ हमे रहै छियै तभिए गाय दुहै लए दै छै बछड़ा बछड़ा बगैरह जे जहाँ छै ओ हमरासँ ई होइ छै खाना पीना सबकुछ हमही दै छियै हम ओकरा पास रहै छियै ओकरा खिलाना पिलाना सबकुछ ओकरा हमही करै छियै जे जहाँ छै गाय गाय बगैरहके दस मिनट ओकरा साथमे समय बिताबै छियै दस शाम दस मिनट सुबह ओकरा बाद खाना पीना जे जहाँ बगैरह आरो सभ छै सबकुछ अपनेसँ हम करै छियै देखभाल करना हर चीज सबकुछ